کھیلوں میں طلباء کو اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو ذمہ دار ٹیم کے رُکن کے طور پر رکھنا سیکھنا پڑتا ہے اُنہیں اپنے وقت کو منظم کرنا اپنے فرائض کو پورا کرنا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرنا سیکھنا پڑتا ہے کھیلوں میں طلباء کو کھیل کے قوانین کا احترام کرنا اور اپنے ٹیم کے ساتھیوں کی پیروی کرنا سیکھنا پڑتا ہے اُنہیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اور تناؤ کا سامنا کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے کھیلوں میں طلباء کو دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا اور شکست کو قبول کرنا سیکھنا پڑتا ہے اُنہیں اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے اُنہیں ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام کرنا رابطہ کرنا اور بات چیت کرنا سیکھنا پڑتا ہے